کمر درد کے لیے چند مقبول گھریلو علاج کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے گرم یا ٹھنڈا پانی درد کے پہلے اڑتالیس گھنٹہ یا بہتر گھنٹوں میں آئس پیک کا استعمال کریں گے اس کے بعد گرم پانی کی بوتل یا گرم پٹی کا استعمال کریں گے اور یہاں جو اکثر و بیشتر درد کے لیے کمر درد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ادرک ادرک کے ٹکڑے پانی میں ابالیں اور شہد ملا کر پی لیں گے اس سے بھی کہیں نہ کہیں کمر درد ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور جو یہاں پر پایا جاتا ہے کمر درد کے لیے تلسی کی پتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہے لہسن کا تیل لہسن کا تیل کمر درد کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے نمکین پانی کا غسل کرتے ہیں جس بھی کہیں نہ کہیں کمر درد میں آرام ملتا ہے اور سب سے فائدہ مند چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہلدی ہلدی کا استعمال ہلدی کو دودھ میں ملا کر گرم کرکے اس کو ہم پیتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کمر درد میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اور آرام مل جاتا ہے